देखिऔ हम शुरुएसँ एहि तरहके रचनात्मक काजमे जुड़ल रहलहुँ हँ बाल्यावस्थामे भी पिताजी अपनके सान्निध्यमे खेत पथार जाना आओर ओहिठाम जे नीक बेजाय फूल पत्ती छै या फसल छै ओहि चीजके देखरेख करनाइ ई हमर शुरुएसँ रहल अइ नीति घरमे भी जे जकरा घरके पाछामे बाड़ी झाड़ी होइ छै हमरो अइ आ हम ओहि बाड़ी झाड़ीमे तरह तरहके चीज एहन चीज जे विलुप्त छै आओर अगर उपलब्धो छै तऽ ओहि उपलब्ध चीजके अपना सान्निध्यमे राखैलए प्रयास करै छी जे आसान तरीकासँ हमरा निकट क्षेत्रमे भेटि जाइ रङ्गबिरङ्गके फूल हुअए जड़ी बूटीसँ सम्बन्धित हुअए एहन एहन चीज जे छै हम अपन बाड़ी झाड़ीमे आङ्गनमे जे छै से लगाकऽ जे छै से ओकरा सञ्जोकऽ राखै छी ताकि आवश्यकतावश हम ओकर उपभोग कऽ सकी आओर सुन्दरताके भी हम ओकर एक स्वरूप दऽ सकी ई हमर एक्टिविटी रहल अछि